हमारे बैतूल जिले में कई प्रकार के ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और ऐसे रीति रिवाज़ हैं जिनका पालन हम लोग मतलब काफ़ी समय से करते आ रहे हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा हैं और इन सभी रीति रिवाज़ में जो समुदाय है उनकी भावना में भी काफ़ी योगदान मिलता है मतलब एक पहचान मिलती है हमारे जिले को उससे ऐसे कई प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जैसे कि सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे बैतूल जिले में होता है माँ ताप्ती महोत्सव यह जो जुलाई में आता है यह ताप्ती महोत्सव इस दिन ताप्ती माँ का जन्म दिवस होता है तो बड़ी धूम धाम से मुलताई के जो जितने भी मुलताई वासी है यह ताप्ती जन्मोत्सव मनाते हैं इस दिन ताप्ती जी का जन्म हुआ था लग भग जुलाई जुलाई के स्टार्डिंग में ताप्ती जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं बहुत से भण्डारे होते हैं माँ ताप्ती का पूजन होता है रात में माँ ताप्ती का जन्म दिन मनाया जाता है महाआरती होती है और कई प्रकार की झाँकियाँ निकाली जाती हैं ऐसे कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं मतलब एक तरह का हमारा इधर का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि काफ़ी समय से चलते आ रहा है और यही एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे जिले की एक पहचान है हमारे जिले का एक रिवाज़ है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है और आगे भी चलते रहेगा ताप्ती महोत्सव को लोग काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे से मनाते है मतलब इतने सारे भण्डारा होते हैं उस दिन पहले से ही पुलिस की व्यवस्था कर दी जाती है ट्राफिक नहीं लगता है गाड़ियों को फोर लाइन पर ही रोक दिया जाता है बहुत बड़ा कार्यक्रम मनाया जाता है तो यह एक ऐसा त्योहार है वहाँ पर का और इसके अलावा जैसे गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा की जाती है और इसके अलावा स्कूलों में जो है तो कुछ कार्यक्रम भी किए जाते हैं टीचर्स की पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन काफ़ी अच्छा त्योहार है और बहौत ही अच्छे से यहाँ जो हमारे यहाँ के लोग हैं उसको बहुत ही अच्छे से मनाते हैं पर उसमें कुछ ऐसे रीति रिवाज़ है जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर हमारे जो परदादा लोग हमारे लिए छोड़कर के गए हैं उन रीति रिवाज़ का हम लोग पालन करते हैं तो रक्षाबंधन में केवल हम भाई बहन एक दूसरे को राखी नहीं बाँधते हैं बल्कि यह जो रक्षाबंधन है दो दिन तक इसका त्योहार मनाया जाता है पहले दिन रक्षाबंधन मनाते हैं जिस दिन भाई बहन एक दूसरे मतलब बहन अपने भाई को राखी बाँधती है और भाई अपनी बहन के लिए साड़ी खरीदता है हमारे यहाँ तो यही रिवाज़ है और दूसरे दिन हमारे यहाँ एक रिवाज़ है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वह है भुझलिया तो भुझलिया ऐसा एक कार्यक्रम है जहाँ पर जो गाँव के लोग हैं मान लीजिए या फिर कोई शहर के लोग है तो वह मोहल्ले के सब लोग इकठ्ठा कर इकठ्ठा होकर एक किसी एक के घर पर सारे बुझलिया इकट्ठे करते हैं मेन यह जो बुझलिया होते हैं यह आठ दिन पहले बो देते है तो यह उग जाता है तो एक किसी किसी का भी ऐसा घर डिसाइड कर लेते है कि हमको इनके घर पर बुझलिया इकठ्ठा करना है तो उनके घर पे बुझलिया इकठ्ठा किया जाता है ए सभी सभी लोग मिलके एक घर पर करते हैं और फिर जिनके घर पे बुझलिया इकठ्ठा होता है वे लोग लोगों को पान पान वगेरह बाँटते हैं और कुछ प्रशाद बाँटते जैसे बूंदी हो गया या बूंदी के लड्डू हो गए ऐसे कुछ प्रशाद बाटते है और फिर सब मिलके पूरा गाँव मिलकर नदी में जाता है और वहाँ पर बुझलिया को सिराया जाता है तो ऐसे हमारे बैतूल जिले में काफ़ी त्योहार मनाते है काफ़ी प्रकार के अलग अलग रीति रिवाज़ है प्रथाएँ हैं और कई प्रकार के ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिसने हमारी बैतूल की सान को बन बनाए रखा है बैतूल की पहचान उनको बनाए रखा है और इससे काफ़ी योगदान भी मिलता है और लोगों में काफ़ी जागरुकता आती है